हाँ नमस्ते सर लाइव इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहे हैं जी सर मेरा फ्रिज का प्रॉब्लम था वही ठीक करवाना था हाँ सर वह ठंडा नहीं हो पा रहा है सर हाँ सर उसमें कुछ दिक्कत है और दो चार दिन से ही दिक्कत है ठीक तो करवाना पड़ेगा सर लाइट तो आ रही है

फ्रिज चल नहीं रहा हाँ स्टेबलाइजर तो लगा है लेकिन वह कम वाट का ही लगा है हाँ हाँ तो सप्रेजर का जुगाड़ नहीं हो पाया था तो वही लगवा लिए थे दुकान तक सर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि घर पर अकेले हैं तो जा नहीं पाएँगे अकेले लेकर किसी को भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा कब तक भेजेंगे सर लाइट सर वही सुबह में थोड़ा रहता है और दिन में तो आता जाता रहता है और फिर शाम में रहता है लगभग चार बजे से कंटिन्यू रहता हैं कितना सर अच्छा फिर इससे काम नहीं हो पाएगा सर चलिए फिर वहीं सर सब तो पुराना था हाँ हाँ स्टेशन रोड से होते हुए आएँगे तो वह ही आगे पूछ लीजिएगा किसी से और पावर हाउस भी हैं हाँ हाँ पावर हाउस से थोड़ा पहले ही एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है राइट की तरफ़ हाँ पावर हाउस से थोड़ा पहले ही हाँ राइट साइड में आएँगे तो नहीं पिपरी नहीं वो तो पिपरीश के साइड आना हैं क्योंकि पिपरी दूसरा है और पिपरिश दूसरा है हाँ हाँ चलिए ठीक है सर प्रयास करियेगा जल्दी क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है घर पर